इसकुल आओर कॉलेजमे हम सभ भारतीय वैज्ञानिकके विषयमे हमरा सभके पढ़ायल जाइ छल बचपनमे आओर हम सभ पढ़नैय्यौ रही अब्दुल कलामक विषयमे इसकुल कॉलेजमे सेहो आइ काल्हि जाइ छै से विकास भेलै है विज्ञानके विज्ञानके बिना तऽ आइ काल्हि किछ चलितौ नै छै विज्ञान जेछै से हमरा सभके बच्चा सभके कम्प्यूटरके द्वारा डेवलप कऽ रहल यऽ जे लोक कतेक दिनमे बूझै छलै से लोक मिनटोमे अखैन बुझि जाइ छै जेछै से हमरा सभके बहुत रास विज्ञानके बिना तऽ किछु नहि चलैए ने खेतीबाड़ी चलैए ने इसकुल कॉलेज चलैए तऽ हर कदमपर हमरा सभके विज्ञानके विकास देखि रहल छी विज्ञानके बिना जे छै से किछु भइये नहि रहल छै आओर विज्ञान दिन प्रतिदिन जे छै से प्रगतिके अथि क्षेत्रमे जे छै से बढ़िये रहल यऽ गणित गणितके विषयमे जेछै से सेहो हमरा सभके पढ़ाओल जाइ छल है गणितज्ञके विषयमे सेहो पढ़ाओल जाइ छलै बचपनमे जे छै से बहुत रास एहन कथो कहानी सभ रहै छलै है जे वैज्ञानिकके विषयमे कथा सभ बड़ा बड़ा कथा सभ पढ़ायल जाइ छलै हैं जाहिसँ बच्चाके जे छै से विज्ञान की छियै तेहि विषयपर बच्चा सभके जानकारी देल जाइ छलै है जे विज्ञानके क्षेत्र कत्तेक पैघ छै कत्तेक बड़ा छै कत्तेक व्यापक छै